खारै खारैखो जों फार्स्टआवनो माबा थालिरखो दानग्रोबाय थालिरखो दाननानै दानस' दानस' जिरनानै सान्दुंआव आरामसे लांनानै फोरानहैबाय जिरबाय ओमफ्राय मादाखोबो दानख' दानखा खालामनानै आरामसे गोबा गोबा खालामनानै फोराननानै साफा जायगायाव रानब्लाथाय जोङो थारमाने सावबाय सावनानै ओमफ्राय आरामसे रानब्लाथाय सालिनानै दै एसे होस्रो होस्रो जों सालिनानै आरामसे जौदुफोर जौदु नङाब्ला गारहा गारहा होनब्लाथ' बुजिखायो गारहाफोराव आरामसे सोनानै जानोब्ला जानोब्लासो माने जों बाहायनाय जायो आरो खारैखो इदि जानला मोनला बाहायलाबाया जानोबाल' थारमाने सरगारना दोनब्लाबो गोसाया खारोनालाय थारमाने जानोब्ला जानोब्ला जों माबानानै दिहुननानै सगारनानै जायो आरो ओमफ्राय माब्लाबा आरो मुदुफुल फोरनि माबायाबो जायो मुदुफुल बिफांनि माबायाबो जायो ओ बिफांआबो आरामसे दाननानै माबानि खारै खारै मादाखो दानख' दानख' माबानानै फोराननानै आरामसे माबानानै रानब्लाथाय सावनो हायो बि बिराद मोजां जायो बे माबा फस्लानिसाय साबसिन जायोआरो खारैआ गोबाबसिन माने मोदोमलायो संबाफोर इदि खालामोआरो अनद्ला ओंख्रिफोराव जिखुनु माबायाव होजायो इसि इसि इदि ओमफ्राय आरो जिखिनि माबा आगोलथ' बेसंगालिफोरखौबो सावोमोन आरो सबाय माबाफोरखो फोराननानै सबाय माबाफोरा बिगाबफोरा बिराद आराम जायोमोन आरो सावनो खारै खालामबाय आरो बेखौबो साफा माबानानै सालिनानै इखोबो दैजो माबानानै दोननांगो मदथायनानै आरो बेलेगआव सोना दोनब्ला इबो गोबाव दोनब्ला बिराद साफा खारै जायोआरो गासिबो माबायानो माबाफोरा बिसंगालिफोराबो जायो जों इखोबो आगोलो इउस खालामखांबाय खारैआबो बिराद मोजांथार ओमफ्राय ओख्रैफोराव बिदिनो होनोब्ला मानि सबाय ओंख्रिफोराव होनोब्ला सबाय ओंख्रिखो सोरबाया थाव होयो सोरबाया आरो थाव सेरग्रोआ बिबादिनो होयो खिन्थु जोंना आरो खारै थावजो इसे माबाखो एवफ्रामग्रोबाय सबायखो ओमफ्राय एवफामग्रोनानै खारैखौ दै इसे होनानै गुल गुल गोदौब्लाथाय खारैखो होना होबाय ओमफ्राय नाखो थाब्ला नाखोबो होबाय ओमफ्राय इदिनो जालांबाय ओमफ्राय आरो अनद्ला खारैआवबो जोङो सोरबाया आरो खारैखो दै फुदुंनायावनो होफायो सोरबाया आरो दै गलायनाय समावसो होयो आरो बिराद मोजां जायो आरो इदि होब्लाथाय आरो नाफोर फदुंनाय ना जारिफोर इसे मोनब्लाथाय ना गोरानजो बिराद साफा जायो खारै माबा मादायाथ' थालिरनि मादाया मोदोमस्रोलायो बेखो होबाय जाबाय ओमफ्राय सोरबा बायदिया ना गोरान एवनानैबो ओरैनो होद्लाना जायो खारैफोरखो साफानो ओमफ्राय सोरबा बायदिया आरो ओरैनो फुदुंनानैबो जायो जारिफोरजों